आङो ओइस एस खौ पास जानानै गभमेन्त कलेजाव एदमिसन लादोंमोन एदमिसन लानानै उनावहाय थांनो फैनो खस्त' जानानै जानायखाय सैन्त एन्स कलेजाव लाफैफिननाय जादों आरो जोंनि खाथि जायो नालाय सैन्त एन्स कलेजा जोंनि बाव गारि भाराबो थांला खाथि थाबायनानै सहैबाय माने कलेजाबो मोजां प्रायभेत मोजां क्लास जायो बेनि थाखायनो सैन्त एन्साव लानाय जादों आरो आङो बोसोन आङो बोसोनखौ आंनि मामि बाबानिफ्रायनो लानाय जायो बोसोनखौ एसेनोसै